میں ایک ایسے سیاح کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا جس کے ساتھ ایک دلچسپ تجربہ میں نے حاصل کیا وہ ایک خارجی سیاح تھے اور میرے علاقے کے تمام جگہوں کے بارے میں دلچسپی رکھتے تھے انہیں میرے گاؤں کے مختلف حِصّوں تاریخی عمارتوں اور قدیم مزارات کے بارے میں معلومات چاہیے تھی میں نے انہیں میرے علاقے کے مختلف روایات اور تاریخی واقعات کے بارے میں بتایا اور انہیں مزید تفصیلات سے آگاہ کیا یہ ایک بہت ہی دلچسپ تجربہ تھا کیونکہ یہ سیاح کو میرے علاقے کی تاریخ ثقافت اور میراث سے واقف کرنے میں مدد ملی اور اس نے بھی مجھ سے بہت کچھ سیکھا اور اگر بات کریں ان سے میں نے کسی جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کی تو وہ تھی دِلّی کی چاندنی چوک لال قلعہ اور جامع مسجد وغیرہ کیونکہ وہ وہاں سے بھی سیّاح کرکے آئے تھے وہاں بھی ٹہلنے کی نیت سے گئے ہوئے تھے اور اس کے بارے میں انہوں نے مجھے طرح طرح سے بتایا کہ جامع مسجد کس طرح بنائی گئی اور لال قلعہ کس طرح سے بنایا گیا اس کے اندر کس طرح سے روشن روشنی لگائی گئی وغیرہ وغیرہ اور چاندنی چوک کے بارے میں انہوں نے مجھ ذکر کیا یہ ساری معلومات ان سے مجھے حاصل ہوئی جو میرے لیے کافی مفید ثابت ہوئی